हम उत्तरी भारतीय में डाल चावल पनीर पूरी ये सब पकाना पसंद करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो हैं उत्तर भारत में इसका प्रचलन बहुत तेज़ी से है और आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इसका अच्छा प्रयोग करती है और लोग अच्छे से खाते हैं पेट भर खाना ये जब ये खाना बनता है तो पेट भर खाते हैं क्योंकि यहाँ की जो खाने वाली खाने वाली जो चीज़ है वो प्रयोग ज़्यादातर यही यही सब होता है जो कि यहाँ इस समय प्रचालन बहुत तेज़ी से है और यहाँ के लोग शादी विवाहों में भी यही खाना ज़्यादातर बनवाते हैं और बनाते हैं क्योंकि यहाँ के लोग यही खाना ज़्यादातर पसंद करते हैं खाने के लिए और यहाँ पर सब सब से ज़्यादा लोग इसी का सेवन करते हैं सादा खाना खाते हैं और सादा खाना बन बनवाते हैं ताकि यहाँ के लोग अच्छे तरह से खा सके पेट भर इसी लिए यहाँ पर लोग ज़्यादातर सादा खाना ही बनवाते हैं क्योंकि यहाँ के लोग अधिक सादे खाने खाना खाना पसंद करते हैं और अच्छी तरह से बनाने वाले लोग भी मिल जाते हैं और खाने वाले भी इसके अलावा यहाँ पर अच्छी सस्ता ये खाना बन बनवाने में भी सब से सस्ता और अच्छा पड़ जाता है और लोग अच्छी तरह से इसको बनाने में भी अच्छा नालेज रखते हैं और इसका प्रयोग सब से ज़्यादा शादी विवाहों में किया जाता है यहाँ के लोग सादा खाना ही परंपरागत तरीक़े से खाते हैं क्योंकि यहाँ के लोग सादा सादा खाना खाने और पाचन भी अच्छा फ़ायदा होता है इस लिए खाना सादा बनवाते हैं ताकि खाने में भी बेहतर हो और सस्ता भी पड़ता है और अच्छी तरह से उनकी उत्तर भारत में जो कि ये यहाँ पर घर पर भी अच्छे से चावल गेहूं वग़ैरह गेहूं वग़ैरह सब्ज़ियाँ मिल जाती हैं और जो कि घर का हो जाता है इसी लिए यह इस दाल चावल दाल चावल पूरी सब्ज़ी ये सब बनवाते हैं क्योंकि सस्ता भी पड़ जाता है